हैलो जय झूलेलाल तव्हां तव्हां ग़ुल वारा ॻाल्हायो था मूंखे ग़ुल खपनि ॾाढा और छो की माता जो जागरण कराइणो आहे आहे उन लाइ ॾाढो ग़ुल खपनि सॼाइण लाइ मालाइनि लाइ सभिनि जे लाइ खपे चङा ग़ुल हर तरह जा ग़ुल हर तरह जा खपनि जीअं गेंदे जा थिया गुलाब जा थिया फैग पैनल जा थिया हिकु किलो फ्रैग पैनिल जा खपे और ॿिया बि खपनि जीअं गेंदे जा बि खपनि अधि किलो अधि किलो वो गुलाब जा खपनि और वो पत्ता बि खपनि हो उनजा अंब जा इहे सभु खपनि सॼाइण लाइ त कीअं अथव तव्हांजो कीअं अथव हिकु किलो घणे जा त फ्रैग पैनिल हा त घणे जो आहे तॾहिं ॿुधायो किलो घणे जो अथव एॾो महांगा टीह सै किले त मां वता ई कोन्हनि अञा अॻिए पहिरे विच में वरिता हुया मां ॿी सै किलो वरिता आहिनि अरे साई पहिरों बि मां हाणे वठा आहिनि ॿिया बि तव्हांखां ग़ुल वठदमि त कुझु त कंदव की कंदव ई न छा हा त पोइ ॿियो गेंदे जा खपनि और गुलाब जा खपनि किलो उहो बि ॾेई सॼो और गुलाब जूं पंखुड़िया ॾिजो पंखुड़ियूं पंखुड़ियूं ॾिजो अधि किलो हा और सुठा फ्रैश सुठा थेयणा खपनि और फ्रैश हुजणु खपनि हा हा छो की माता ते चढाइणा आहिनि जीअं बासी न चढाइणा आहिनि असांखे हा हा उहेई सुठा खपनि और तव्हां कंहिंमहिल ईंदो

मुंहिंजो मुंंहिंजी एड्रेस आहे बी वन जी ॿ सौ उणितालीह सैकेंड फ्लोर सैकेंड फ्लोर त और घणा पैसा थींदा कुल मिलाइ करे कंहिंखे छोकिरे खे हा त मूंखे ईअं कीअं ख़बर पवंदी मां त कम सां कम जेको जेको चए थो त मां उनखे ॿुधाईंदमि बि न की केतिरे हेतिरे जा आहिनि ठीकु आहे

हा ठीकु आहे जल्दी मोकिलजो हा जय झूलेलाल